اردو زبان میں غیر معمولی فکرے یہ ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے بندر کیا جانے ادرک کا سواد جیسے کہ نہلے پہ دیلا جیسی کرنی ویسی بھرنی جو جیسا سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے اب آیا اوٹ پہاڑ کے نیچے